मां टीचर ठहण थी चाहियां मां हाणे ग्रेजूएशन पूरी करे रही आहियां ग्रेजूएशन सां गॾो गॾु मां डी ऐल ऐड जी डिग्री बि हासिलु करे रही आहियां इन खां अॻिते हाणे मां एम ऐ करणु थी चाहियां एम ऐ करण सां गॾो गॾु मां पंहिंजे टाइपिंग जा पेपर बि ॾेई छॾींदसि जंहिं खां पोइ मां हिक टीचर ठही वेंदमि जंहिं खां पोइ मूंखे टीचर जी नौकरी मिली वेंदी ऐं टीचर जी नौकरी मुंहिंजो जॾंहिं खां मां नंढी हुयमि मां करणु पिए चाहियमि मां टीचर ठहणु पई चाहियां टीचर थियण खां पोइ मां ॿारनि खे ॾाढे सुठे नमूने सां पढ़ाईंदमि ॿारनि खे जेतिरी बि दफ़ा दिक्कत ईंदी मां उन्हनि जो हलु कढी ॾींदीमानि उन्हनि खे ऐं मां टीचर थियणु थी चाहियां